हैलो भैया मिकी थोआड़ा नंबर थ्होआ हा ते में रियासी घुम्मने आई ही ते में तुसेंगी पुच्छना हा कि रियासी च केह् केह् जगह न घुम्मने आह्लियां अच्छा अच्छा ठीक ऐ हांजी अच्छा हांजी हांजी आं एशिया मोड़ दा के आई ही अ'ऊं अच्छा अच्छा अच्छा इत्थै नौ देवियां ते शिवखोड़ियां ते दूर दूर नि कश कश गै न अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ हां अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ हांजी हांजी ओह् थोह्ड़ा दूर ऐ तुसें आखेआ स्हत्तर किलोमीटर ऐ् हांजी हांजी हांजी हांजी

अच्छा

ठीक ऐ ठीक ऐ भैया बहुत बहुत शुक्रिया